جی میں اکثر سفر پر جایا کرتا ہوں اور مجھے سفر کرنا پسند بھی ہے میں زیادہ تر سفر پہاڑی علاقوں کی طرف کرتا ہوں کیونکہ پہاڑی علاقوں میں بہت سکون اور شانتی ہوتی ہے وہاں کی آب و ہوا جو ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی اور صاف ستھری ہوتی ہے اسی طرح وہ علاقہ جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے وہ پولوشن بالکل پولوشن فری ہوتا ہے اور میں موسم سرما جو کہ ٹھنڈی کا مہینہ ہوتا ہے اس میں سفر کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں